हलो हा केज़ुअल शर्ट तव्हांखे कहिड़े कलर में खपंदी मूंखे ॾिसो ॾिसो ॾिसो ॻ ॻाढो आहे पीलो आहे कारो आहे साओ आहे ऐं ऐं कॉफ़ी कलर आहे हा त तव्हां तव्हांखे कहिड़ी क़ीमत में ॾेखारियां घणे खां स्टार्ट थिए हा ॾिसो हिनमें हज़ार ॿारहं सौ में ईअं आहिनि इहे चारि खां पंज पीस आहिनि इनमें कंपनी जो डिस्काउंट बि आहे तव्हां ॿ पीस वठंदा त उनजे मथां हिक फ़्री अथव हा हा ॾिसो इहो ॾिसो इयो पंहिंजो साओ कलर अथव इहो व्हाइट कलर अथव अछो कलर अथव ॻाढो कलर अथव पीलो कलर अथव बादामी कलर अथव पिस्ता कलर अथव ऐं तव्हांजा पंज कलर इहे जेके स्कीम में हलनि पिया ऐं हीअ छा आहे रेशमी आहे ऐं हीअ कॉटन आहे

हा केजुअल पेंट जी तव्हां मूंखे साइज़ ॿुधायो ऐं माप ॿुधायो थर्टी फ़ोर चोटीह अच्छा चोटीह साइज़ आहे तव्हांजी ऐं तव्हांजी इहा इनमें इनमें तव्हांजा कहिड़ा कलर्स रहंदा हा मैचिंग ॾिसो इहो पिस्ता कलर सां गॾु तव्हांजो हीअ आहे कोंट्रास्ट कलर आहे जेको इहो इन ते वाइट कलर

अच्छा हा त ही ब्रांडेड कपिड़े में टी शर्ट उनमें बि तव्हां हा न ॿ वठंदा त उनते हिक फ़्री अथव इहा असांजी कंपनी जी स्कीम हले पई हा हा ॿ तव्हांखे ॿ तव्हांखे ॿ हज़ार में तव्हांखे टे मिली वेंदियूं टी शर्ट

हा ॾिसो इनमें पीलो कलर अथव साओ कलर अथव पिस्ता कलर अथव बादामी कलर अथव ऐं पंहिंजो इनमें व्हाइट कलर बि अथव अछो कलर जेको चवंदा आहिनि

हा ॿ जे मथां हिक फ़्री अथव ऐं तव्हां हा हीअ तव्हांखे गर्मीअ में सुठी लगंदी कॉटन कोई बिल्कुलु इनमें गर्मी न थींदव

हा हा ॾिसो हिकिड़ा तव्हांजा टी शर्ट जा तव्हांजा थींदा ॿ हज़ार रुपया ऐं तव्हां ॿियो छा चयो ॿ पैंटूनि जा तव्हांजा ॿ हज़ार रुपिया हज़ार हज़ार वारी पेंट आहे उहा बि उनमें उनमें डिस्काउंट डि हा हा उनमें उनमें डिस्काउंट कटे ॿ ॿ हज़ारे ॿ हज़ार ऐं ॿियो तव्हां उनजा हीअ हीअ ॿियो टीअ कहिड़ी चई तव्हां लिखाई हा ब्रांडेड टी शर्ट ब्रांडेड टी शर्ट जा तव्हांजा सम्झो न तव्हांखे घणियूं खपनि ॿ खपनि ॿ माना छह हज़ार रुपिया थिया छह हज़ार जे मथां तव्हांजा ॾह टका डिस्काउंट कटे करे ऐं बाक़ी तव्हांखे रेट मां तव्हांखे पंज हज़ार रुपिया इहो तव्हांजो बिल थियो तव्हांखे पे करिणा पवंदव हा हीअ तव्हां हीअ कैश पेमेंट कंदा या अ गूगल पे कंदा हा ठीकु आहे मां तव्हांखे बिल ठाहियां थो ऐं तव्हां मूंखे पे करे ऐं मां हिनमें पैकिंग में मोकिलायां थो तव्हांखे पार्सल तव्हांखे मिली वेंदो काउंटर तां कैश काउंटर ते तव्हां जमा कराइ छॾियो ठीकु आहे